हमरा इलाकामे आओर आसपास नजदीकमे निजी हस्पताल यऽ छोटे मोट यऽ आ ओहि हस्पतालमे लोकक भीड़ तऽ रहयए जबकि एगो नहि दू गो ढेरिकए बगलमे हस्पताल निजी आओर ओहिमे आदमी पहुँचैत यऽ रहै यऽ आओर पहुँचकऽ अपना जे छै से कोइ आइ नहि बहुत वर्षोंसँ चलि रहल यऽ आओर करयए रहयए आओर ओकर जे छै से कोनो समस्या नहि आबै यऽ आओर संकेतमऽ खर्च वा दूरी दूरिओ नहिए नजदीकमऽए खर्च बहुत कम लागयए खर्चके जे छै से जे बाहरमे खर्च होयए ओहिसँ बहुत कममे हमरा अरकऽ जे छै से भऽ जायए यातायातके भी कुछ नहि लागैत ए गाँवमे ही हॉस्पिटलए नजदीकेमे अपन जे यऽ ईसभ यऽ कर्मचारी गड़बड़ नहि यऽ बिलकुल ठीकठाक यऽ